میں نے ایک ہیولس کمپنی کا مکسر جوسر لیا تھا بہت خراب نِکلا اُس میں مجھے اچھا کچھ بھی نہیں لگا جب میں اُس کو لینے گئی تھی تو وہاں پر اُنہوں نے کئی کمپنیز کی دکھائے تب مجھے تھوڑا بیٹر لگا تھا لیکن میں جب گھر لائی تھی اُس کے بعد میں نے یوز کیا تو کچھ دِن صحیح چلا اُس کے بعد وہ پھر خراب ہونے لگا کبھی اُس میں کچھ اور پرابلم آتی تھی کبھی کچھ اور پرابلم آتی تھی میں اُس میں پیسے رپیئر کرانے میں دیتی تھی پھر باربار وہ رپیئر ہی کراتی رہی تو کبھی بھی آپ لیں گے تو ہیویلس کمپنی کا نہ لیں اور کوئی اچھی کمپنی کا لیجیے مکسر جوسر اور مکسر گرائنڈر بھی اچھا ہونا چاہیے اور جوسر بھی اچھا ہونا چاہیے لیکن ہیویلس کمپنی کا مت لیجیے